دہلی بھارت کا دارالحکومت میڈیا اور تفریحی صنعت کا ایک اہم مرکز ہے یہاں فلم ٹیلیویژن ریڈیو پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا سمیت مختلف اقسام کی صنعتی فعال ہیں فلم انڈسٹری کصیات دہلی ممبئی جتنا بڑا فلمی مرکز تو نہیں لیکن یہاں آٹ فلموں کم ڈاکیومینٹریز اور اینڈی فلم میکرز کے لیے بہت مواقع ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسے اداروں کے فارغ التحصیل افراد دہلی میں فلم سازی کرتے ہیں فلم فیسٹیویزل جیسے دہلی انٹرنیشنل فلم فیسٹول یہاں منعقد ہوتے ہیں